क्या सर आप ओला से बोल रहे हो जी हाँ मुझे आपके यहाँ से कार चाहिए थी जी सर हम चार लोग हैं सर कौन सी कार मिलेगी सर सर जो कार मिले सर हम चार लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाएँ ज्यादा फसा फुसी न हो हाँ सर सर हम आदर्शनगर से जाएँगे अपने गाँव के लिए जा रहें लम्बा सफर है हमारा हमारा गाँव अ अर्नाच के पास चितौरा है वहाँ पर है तो आप कितने पैसे लेंगे सर सर आठ सौ रुपये आठ सौ रुपये तो सर आपके बहुत ज्यादा हैं सर मैं इतने पैसे नहीं दे पाउँगा आपको सर नहीं नहीं सर मैं आपको छ सौ रुपये दे दूँगा जो भी है

चलो ठीक है सर आपको सात सौ रुपये दे देंगे लेकिन आप कब तक आ जाओगे सर मुझे तो गाड़ी चाहिए ग्यारह बजे चाहिए जी सर ठीक है सर तो आप ग्यारह बजे से और जल्दी आ सके तो आप आ जाना क्योंकि मुझे अर्जेंट जाना है इसलिए तो जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी आ जाओ जी सर बिल्कुल